दौड़यसँ शरीर सेम्पलमे रहै छै बढ़िआँ रहै छै पतला दुबला रहै छै देखयमे ठीक लागै छै रूपगर लागै छै देखैमे दौड़लासँ शर् शरीर सुरक्षित रहै छै अपनो दौड़ै छै किछु पड़ोसियोकेँ सिखाबै छै दौड़य लेल दौड़ करह बढ़िआँ शरीर शरीर सुरक्षित रहतह दौड़ दौड़लासँ शरीर हौला होइ छै देखयमे बढ़िआँ लागै छै